میں ایک بار کشمیر گئی تھی وہاں میں نے جو ہائیکنگ کری تھی چھوٹی موٹی پہاڑیاں تھیں وہاں پہ تو وہاں میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہائیکنگ کری تھی ہم ملٹن کی بوٹل میں چائے لے کر گئے تھے اور وہ پکوڑے وغیرہ وہاں پہ ہم سب لے کر گئے تھے بنا کے اپنے ہوٹل سے تو ہم نے وہاں پہ خوب زیادہ مزے کیے بہت زیادہ ہمیں مزا آیا اور ہم نے وہاں پہ کافی ساری تصاویر کلک کری اور وہاں پہ ہم نے طلوع آفتاب غروب آفتاب دونوں چیزیں دیکھی ہائیکنگ میں وہاں پہ ہم نے اپنا ٹنیٹ لگا لیا تھا رات میں وہیں ہم نے گانے وغیرہ گائے خوب اور وہیں پہ ہم نے اپنا تھوڑا بہت کھانا کھایا اور ناچ گانا ہُوا وہاں پہ ہمیں بہت مزہ آیا اور وہاں میں نے اپنے سہیلیوں کے ساتھ جو بھی وقت گُزارا ہے وہ مجھے ہمیشہ زندگی بھر وہ بہت زیادہ یاد رہے گا اور وہ ہائیکنگ میری سب سے زیادہ یادگار ہے کشمیر کی سب سے زیادہ یادگار اِس لیے ہے کیوںکہ کشمیر ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جہاں جس کو دُنیا کی جنت کہا جاتا ہے تو وہاں کی ہائیکنگ وہاں پہاڑوں پہ چڑھنا مجھے اتنا زیادہ خوشنما لگا تھا میں بالکل بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی وہاں جاتے ہی سہیلیوں کے ساتھ وہاں جانے کا مزہ ہی کچھ اور تھا